खेतीमे जे करै छै सुधार होइके लेल जे तरकीसेँ पानि देलहुँ तरक्की सँ ओकर खेती देखलहुँ जे कोना खाद देबै कोना ओ आगा बढ़तै कोना अनाज बेसी बढ़तै देख रेख कए कऽ जेना ई पौधा बढ़तै तहन अनाज बेसी बढ़तै से खाद देलहुँ सबटा सब चीज कए कऽ देख रेख कए कऽ पटौनी तरफपर जे हँ पटतै ओकरा देखके कए कऽ सबटा सब चीज नीक बेजाय जे हँ नीक बनतै खराब हेतै की जरतै की हेतै नहि हेतै तै अनुस्वार से ओतेक खाद देलहुँ पानि देलहुँ जे आगा अनाज बढ़ि सकैए कए सकै छी हम खेती पथारी ओकर सुधार जे ओनाही बनतै सबटा फेर पटेलहुँ कटलहुँ खोटलहुँ सबटा खेती गृहस्थीके दौन करेलहुँ झाड़लहुँ आनलहुँ सबटा कए कऽ सबटा सब चीज देख रेख कए कऽ सबटा